हैलो हाँ कन्डक्टर साहब बोलिए कह रहे कहाँ कहाँ जाएगी बस

समस्तीपुर से चलना है ना हाँ फ़िर ताजपुर बस स्टैंड रुकना है अच्छा पैसेन्जर होता है ना वहाँ चलिए हाँ और फ़िर कहाँ रुकना है

अच्छा और सुजावलपुर में भी रुकोगे तो बहुत ज ज़्यादा पैसेन्जर वहाँ पर भी आते हैं मुज़्ज़फ़रपुर जाने के लिए अच्छा और बीच में दो चार चौक और है वह वहाँ पर भी रोकेंगे तो बहुत पैसेन्जर आते हैं जैसे कि सभा हो गया हाँ मारकन हो गया हाँ मनियारी ब बंगरा हाँ पातेपुर महुआ इ इ सब पर भी पैसेन्जर जो है बहुत ज़्यादा वह होता है तो टाइमिंग का वह बस खुलने की टाइमिंग कब है बस चलने की समस्तीपुर से कब चलेगी बस हाँ बारा बारा चार में ठीक है तो हम बस लेकर आएँगे आप तैयार रहिएगा हाँ तो पैसेन्जर तो वहाँ से समस्तीपुर से अच्छा हो जाता है ना अच्छा आप समस्तीपुर से मुज़फ़्फ़रपुर का कितना किराया लगता है

अच्छा चलिए ठीक है तो कहते हैं कि मतलब हमको आवाज़ दे दीजिएगा हम वहाँ पर बस रोक देंगे ठीक है ना तो ठीक है तो बस लेकर बारा चार में आना है हाँ हाँ चलिए ठीक है तो कह रहे हैं कि बस तेल तेल कौनसा पेट्रोल पम्प पर भरवाना है अच्छा चलिए ठीक है लम सम दो सौ पैसेन्जर हो जाएगा यहाँ से जाने में समस्तीपुर से खुलेगी तो अच्छा हाँ तो तनख्वाह कितना मिलेगा हमको अच्छा रोज़ का चलिए तो बारा चार में लाना है तो हम बारा चार में गाड़ी लेकर आते हैं रेडी रहिएगा है ना तब तक अभी अभी जाते हैं धुलवा लेते हैं गाड़ी ओड़ी ठीक है थोड़ा सर्विसिंग है सर्विसिंग करवा लेते हैं फ़िर बारा चार में हम आपसे बात करते हैं ठीक हैं फ़ोन करते हैं हाँ बारा चार में हम लगा देंगे समस्तीपुर बस स्टैंड ना ताजपुर से आगे हुई वह हाँ चलिए ठीक है तो मिलते हैं कल ठीक ठीक धन्यवाद